हांव ल्हान आसताना पासुनूच एक खेळपी मनीस आनी खेळ म्हटल्यार म्हाज्या तकलेन तरी सगळ्यांत पयलीं येता फुटबॉल आनी क्रिकेट मात क्रिकेट न्हू इतलो पूण फुटबॉलाचेर म्हाजो खूब प्रेम आसा कारण जेन्नाय पळय आतां समज पावसाळे दिस आहा जाल्यार फुटबॉलूच सगळें कडेम दिसतलो तुका कोण खंयच्याय चल तूं ग्रांवडार चल शेतांत चल भुरगीं फुटबॉल खेळून आसतलीं निक्ती जी मजा येता पळय फुटबॉल खेळपाक शेतांत चिखलांत अशी तशी खेळोन पडोन आनी पडल्यार सुद्दां कांय लागनां शेतांत सो ती मजा आसता पळय ती वेगळीच मजा आसता आतां समज पावस पडटा एकदम ज्या पावसान फुटबॉल खेळटात जे बॉल दिसना पावस इतलो नॅटान पडटा दोळ्यान पडटा ड्रॉप्स तरी फुटबॉल खेळटात आमी ती मजा आसता पळय ती वेगळीच मजा आसता आता धर गोवा धरता आमी तर गोवाचें गोवाचें मेन जो हायप आसता पळय तो आहा एफसी गोवाची फुटबॉल टीम ती पडटा आय एस एल अंडर आनी आयएसालाची चडशे मॅचीस म्हणजे लास्ट इयर आनी तेज्या पयली आयएसएल अख्खीच गोयांत जाल्ली आनी आयएसएलाक एकदम खूब हायप आसता फुटबॉलाचो लोकांचो म्हणजे फुल फुल गोवा म्हणजे मडगांव वास्को म्हापसा पणजी सगले कडसून लोक मडगांव मडगांव मेळटात आया जवाहरलाल नेहरू स्टेडीयमार फुटबॉलाची मॅच पळोवपाक आनी इतली हायप आसता थंयसर आनी लुसोफोनीया गेम सुद्दां